हाँ हिन्दी भाषा हैं जो उसकी कुछ अलग अलग ही विशेषताएं हैं और यह हमको बहुत ही दिलचस्प लगती है अच्छी लगती है जो हिन्दी भाषा है हमारे भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और यह हिन्दी भाषा बहुत ही सरल और सीधी भाषा है कि यह हर किसी व्यक्ति के समझ में आ जाती है बोलने में समझने में पढ़ने में सभी में आसानी होती है और यह हमें प्यारी भी लगती है इस वजह से हमारी हिन्दी भाषा है हमें बहुत पसंद है